हिंदी भाषा पर संस्कृत या अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषाओं का बिल्कुल प्रभाव पड़ा है और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ इसके प्रमाण भी मुझे मिले हैं क्योंकि मेरे ये देखने में आया है कि यदि हम ऑफिस जाते हैं हम कॉलेज जाते हैं या फिर मैं घर में भी यदि अपने से छोटे बच्चों से ये बात करता हूँ तो वो ज्यादा आजकल जो हैं अंग्रेजी भाषा का इस्तमाल करते हैं जिससे कि क्या हुआ है कि जो लोग बोलते हैं और उसमे उसको समझने में समय लगता है क्यूँकि एक जो ऐज डिफरेंस है जिसको कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक पोता अपने दादा से किस भाषा में बात कर रहा है अपने दादा को कैसे वो सारी चीजें जमाने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो समझा पा रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वो है हिंदी और इसके विलुप्त होने में या फिर मैं कहूँ कि उसके उपर जो दूसरी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है तो वो सबसे ज्यादा अंग्रेजी का ही पड़ा है और उसका एक कारण मैं ये भी बता सकता हूँ कि अंग्रेजी भाषा जो है वो आजकल सबसे ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई जाती है स्कूलों में बच्चों को एक दुसरो से बात करने के लिए भी जो है अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने के लिए जो है सुझाव दिए जाते हैं इस कारण बच्चों की जो मानसिकता है वो पूरी अंग्रेजों जैसी हो गई है या फिर मैं कहूँ कि अंग्रेजी जो है वो लोग सोचते हैं अंग्रेजी समझते हैं अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनते हैं उन्हीं के जैसे उनके तौर तरीके हो जाते हैं और ये सब जो चीजें हैं कुल मिलाकर के उनके मानसिक या फिर उनके शारीरिक विकास में भी प्रभाव डालती है अंग्रेजी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को ये विलुप्त होने या फिर उसके उपर असर जो है उसने डाला है अंग्रेजी भाषा ही सबसे ज्यादा आजकल बोली जा रही है इस कारण जो है लोगों में एक सोच एक समझ जो है वो उस प्रकार से नहीं डेवेलप हो पा रही है जितनी कि हिंदी में पहले हो पा रही थी क्योंकि हिंदी अधिकतम लोग जो है बोलते थे अधिकतर लोगों को जो है उसकी जो हम बोलते हैं ना कि जो उसके पहलू अच्छे पहलू बुरे पहलू जो है वो अच्छे से समझ में आते थे और आजकल की जो जेनरेशन है उसको पहली बात तो ये कि सिर्फ वो अंग्रेजी बोल लेते हैं उनको यही नहीं पता रहता है कि उस अंग्रेजी शब्द का हिंदी में क्या मतलब है और यदि हम लोग किसी को बोलते हैं तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब कारणों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि हिंदी भाषा पर संस्कृत से अधिक अंग्रेजी भाषा का असर पड़ा है